एह् अस जैदातर बनांदे न

जि'यां कोई बाह्र देश दी डिश होई कोई जि'यां जि'यां कोई कांटीनैंटल फूड होई गेआ कांटीनैंटल खाना होई गेआ इस तरह् दे गै केईं डिशां होंदियां न इ'नें गी थोह्ड़ी असें गी परेशानी होंदी बनाना परेशानी थोह्ड़ी इ'यां लगदा नेईं पता एह् केह् किस तरह् दा टेस्ट होंदा न्हाड़ा केह् केह् न्हाड़े च पौना ऐं ते इस लेई थोह्ड़ा इस्सी बनाने च असें गी थोह्ड़ी जेही परेशानी होंदी ऐ ते बाकी एह्दे केह् एह् होई गेआ अपना डोगरी खाना होई गेआ न्हाड़े च बनाना एह्दा बड़ा साढ़े लेई थोह्ड़ा असान होंदा ते थोह्ड़े बाह्र दा खाना होई गेआ जि'यां साऊथ इंडियन होई गेआ नार्थ इंडियन होई गेआ जां चाइनिस होई गेआ सोचदे कि पता नेईं किन्ना कठिन होना चाइनिस खाना जां कि'यां कि'यां बना बनांदे न इस्सी लोक ते एह् नेहा लगदा हा पैह्लें बड़ा मुश्कल हा फिर आस्तै आस्तै जि'यां सिक्खना शुरू कीता तां फ्ही थोह्ड़ा असान लगेआ लग्गन इस करियै कोई जैदा एह् मुशकल नेईं ऐ ते बाकी जि'यां नमियां नमियां रैस्पियां नमें नमें तरीके बनाना शुरू कीते ते नुहाड़े च असें गी कोई नमां टेस्ट लग्गेआ किश कोई नमां चेंज करियै किश नां किश साढ़े लेई कोई अच्छा अच्छा अच्छे तरीके कन्नै कोई अपने डिश बनाई जा ते इस तरीके कन्नै अस त्यार करदे न खाना ते न्हाड़े च थोह्ड़ा थोह्ड़ी चेंज लाने लेई चेंज करियै थोह्ड़ा